मेरे नालेज में तो हिंदी बोली और सीखे जाने में जो उपयोग किया जाता है हमारे यहाँ पे बघेली उर्दू और ऐसे अन्य तरीके की भाषा का उपयोग किया जाता है और हमें हिंदी भाषा का तो जो हमारे लोकल भाषा में उपयोग करते हैं इसका ही ज़्यादा पता है ज़्यादातर इसकी जो बोलियाँ के प्रकार हैं वो नहीं पता मुझे तो मैं थोड़ा ही बताऊंगी कि हिंदी भाषा जो है एक नॉर्मल भाषा है इसको सब अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन जैसे हम देखें कि कुछ समुदाय के लोग हैं हिंदी का उपयोग तो करते हैं लेकिन वो हिंदी थोड़ी अलग होती है उनके समुदाय के हिसाब से उसमें शब्द का उपयोग करते हैं कुछ कुछ लोगों की हिंदी समझ में नहीं आ पाती है यानि शुद्ध हिंदी हमारी जो मातृभाषा है वह देखें तो बहुत ही कम लोग उसका उपयोग करते हैं ओर इस त इसका पालन करते हैं